लिखना मेरे स्हाब कन्नै ना सब तू स्हेई चीज़ ऐ क्योंकि अगर बंदा कोई बी चीज़ ऐ ओह्दे दमाग च ओह् नेईं बोली सकदा कुसै गी ते ओह् लिखियै कन्नै लिखियै दमाग हल्का करी सकदा ऐ अपना लिखियै ते बाकी अगर में अपनी गल्ल करां ते मेरे कोल इक्क डायरी ऐ जेह्दे च में अपनी रोज मर्रा दी जेह्ड़ा कुछ बी मतलब चीज में कोई चीज़ होंदी ऐ ओह् में लिखनी आं ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा ऐ कि लिखियै मतलब में अपना जेह्ड़ा दिन दा जेह्ड़ा कुछ बी करनी आं ओह् ओह् ठीक करी सकनी आं मतलब जे बी मेरे दमाग च कोई गल्ल ऐ ते में उस्सी लिखियै अपना दमाग हल्का करानी आं बाकी में काफी सारी कविता बगैरा लिखी दियां शायरियां बी लिखी दियां अंग्रेजी च बी लिखनी आं हिंदी च बी लिखनी आं डोगरी च बी लिखनी आं ते मिगी एह् सब कुछ करी खुशी मिलदी ऐ मतलब इ'यां होंदा कि इक सुकून मिलना ओह् चीज़ मिलदी ऐ ते तां गै में लिखनी आं एह्दे बास्तै मिगी कोई ओह् निं ऐ कि मिगी कोई नोटिफिकेशन चाहिदी ऐ जां कुछ बी में अपनी मरजी कन्नै मिगी पसंद ऐ लिखना जेल्लै बी मिगी लगदा कि मिगी कोई टेंशन ऐ जां फिर कुछ बी ऐ तकलीफ बगैरा ते में कक्ख निं करनी आं बस लिखनी आं जेह्दे कन्नै मेरा दमाग कलकांदा ऐ